नै आं माबायाव दङ टाउनाव दंफैयो टाउनाव फैदां क'कराझाराथ' दा बेराद सिगांनि बायदि नंला बेराद मोजांआनो जाबाय सिगांनि बायदि जारला दिगदाराव गैला आरो मानि डेभेलप आ बेराद मोजां मानि सरकारफ्रा लाबोगासिनो ओरै कलेज मेडिकेल कलेज जाबाय आरो ओरै सि आइ टि आबो गथ'फोर बेराद मोजां मोजां फरायग्रा

औ उम उम उम हाब गोदो औ गोदोथ' दैखौनो नावजोंसो बारनांगौमोन नङा होनबा गामिया नोंसिना औ

दाथ' ब्रिड्ज जाजोबबाय ना

उम औवा खाङै खाङै औवा दानो उम दा गथ'फोर उम स्कुलाव औ औ औ

उम उम औ दा जोंनि मेगनाव जों नुनो मोनबाय डेभेलप जानायखौ मोजां जानायखौ आरो औ औ औ केन्सार ह'स्पिटाल औ औ खुलिबाय मोजां हस्पिटाला खुलिबाय आरो ओरै सनदरपाराथिंबो

कलेज दं बिदिनो इंजिनियार कलेज

औ औ दे दे होमबा दे औ दोनसै दे